हैल्लो हां जी

अच्छा अच्छा ओह् जेह्ड़ा नाप आक्खे दा हा में उ'ऐ सीह् ओड़ेआ कोई गल्ल निं तुस अपना सूट दोबारा भेजेओ ते सनाई ओड़ेओ कि'यां कि'यां बनाना ते उस स्हाबै दा बनाई ओड़गे अच्छा ओह् मैडम जी कोई गलती होई होनी ऐ नाप लैने च कोई गल्ल निं अस तुसेंगी उस्सै सूट दी कीमत दा होर सूट बनाई देगे नेईं होंदा खराब तुस अपना स्हेई स्हेई नाप भेज्जी ओड़ेओ अस उस्सै स्हाबै दा बनाई ओड़गे हां ते अपना नाप स्हेई स्हेई भेजेओ ते जां फिर जेह्ड़े अग्गें अपने उ'नें खराब होना करी ओड़े दा कोई निं मैड़म जी अस तुसेंगी पूरा पूरा सीइयै भेजगे ठीक ऐ कोई निं